बाकीच्या राज्यां परस गोवा कशें वेगळें आनी तेजो कल्चर वेगळो बाकिच्या राज्यां परस गोवा वेगळें म्हटल्यार गोंयचें एक वेगळेंशें खाशेल खाशेल्लेपण आसा कारण हांगा खुबशे राजवटीन राज करून गेल्ले आसा आणी हांगा चड वर्सां राज केल्ले ते पोर्चुगीज सो हांगा तुका एक हिंदू कल्चर आनी तसोच क्रिस्तांव कल्चराचो एक समान एक समान तुका मिच्चर पोवपाक मेळटा गोंयान जशें की थोडे क्रिस्तांव भाव आसा ते गोंयान आपलो धर्म कसो वाडयता आनी कशें तांचें एक वेगळेपण आसा तें दाखयता तशेंच जे हिंदू भाव आसा ते आपणाचो कल्चर धर शिगमो वा आनी कसले कल्चर आसात जशे धार्मीक विधी आसात ताका ते करून ते आपणाचो कल्चर दाखयता तशे गोंयांतन पळयत जाल्यार खुबशे फोक डांसीस आसा तोतून वॅस्टन कल्चराचो खूप प्रभाव ओसो दिसता ज्या पोचुगीज पोचुगिजांक लागून आनी तशेंच गोंयांत आनी कशे ज शिगमो आसा वा आनी कसले कालो जाता आनी कसले वेगळे वेगळे जे सण सण जाता त्या प्रमाणे हिंदूय कल्चर तितलोच लांबून दिसता गोंयान खा खाशेल्लेपण गोंयान एक नुस्तें नुस्त्याच्या जेवणा खातीर खूब फामाद म्हटल्यार हांगा दुसरें खूब प्रकारचें जेवण पळोवपाक मेळटा जशें हिंदू कल्चरान तेंचें क्विझीन आसता तशेंच पोचुगिजाचें वेगळें क्विजीन आसता तें पोचुगेज स्टायलीन आसता तांचो मसालो वेगळो आसता तसोच गोंयचे हिंदू घरांनी मसालो वेगळो जाता आनी देशान भारत देशान गोंय हें अशें जावन आसा की ये सगळें एक ड्रीम अशें बाकीच्या लोकांक जाल्लें आसा आनी जेवणाचें खाशेल्लेपण म्हटल्यार खूब भाशेचें जोवणां आनी जिणस गोंयांत मेळटा